खाॼनि जी मिठाई सिंगरनि जी मिठाई गिहर लोलो रसगुल्लो माजून सतपुड़ा माए जी मिठाई नारियल जी मिठाई गज़रनि जो हलवो पटाटनि जो हलवो जलेबी मिठो समोसो गुजिया